हां डोक्टर हांव मीना नायक उलयता हां हांव आठ दीस पयलीं तुमचे कडेन येवन गेल्लें म्हाका पोटांक त्रास जाता म्हणून हांव तुमच्या फुड्या आयिल्लें पळयात हां याद जाली न्ही हय हय तुमी अल्ट्रासावन्ड करपाक लायिल्लें म्हाका डोक्टर पोटांत त्रास जाता म्हणून तो हांयेन एक्चुली केलो आनी तो कोरून रिपोर्ट तुमकां दाखोवपाक येवपाक टायम मेळना म्हाका पूण तुमी त्यो गुळयो म्हज्यो चालू आशिल्ल्यो सो तो दाखोवपाक तुमचे कडेन हांव केन्ना येवपाक शकता तुमी ती मात्शी आं तुमी ती म्हाका टेबलेट दिल्ली पळय डोलो म्होणोन ती कित्याक लागून बऱ्याक पडटा डोक्टर डोलो डोलो दिल्ली ती हां हां

हय ती तरी बऱ्याक पडली पूण तो हांवें जो अल्ट्रासावन्डाचो रिपोर्ट केल्लो पळय तो केल्यार आतां तुमी हांव तुमच्या फुड्यान आठ दीस आयिल्लें पूण दोन दिसान हांव वचून केल्लें सो आतां तो अल्ट्रासावन्ड रिपोर्ट केल्यार स दीस जाले परत करचे पडटलो काय तोच हाडून दाखयल्यार जाता तुमकां हां जाता हय आनी एक डोक्टर विचारपाचें म्हणल्यार म्हाजी भयण आसा पय न्ही तेकाय बी तोच सेम प्रोब्लम जाला सो तेजेर तुमची कितेंय ट्रिटमेंट ना तशें तरी कांय ना सगलें आमचे घरा कडेन ऑयल सामकी कमी स्वीट म्हणटा तें आमी खायत नात हां ना ना ना ना आमचें बांयचें एक काम करता नाजाल्यार डोक्टर जेन्ना हांव हय हांव जेन्ना तुमका अल्ट्रासावन्ड रिपोर्ट दाखोवपाक येतलें पय न्ही तेन्ना हांव म्हाज्या भयणीकूय बी घेवन येतां आं ओके ओके डोक्टर थँक्यू बरें